जय झूलेलाल वंदना दीदी कहिड़ो हाल अथव ॿियो सभु घर में सभु ठीकु आहिनि दीदी सां देरि सां कीअं भई घणा महिमान पंजवीह ॼणां था अचनि तव्हां शाम खां पाण पंजे लॻें अची वञो ऐं तव्हांजी मदद लाइ के मां न न पंजवीह ॼणां अचिणा आहिनि मुंहिंजी धीअ जो बडे आहे त तव्हां पाण के पाण सां गॾु मदद लाइ बि कंहिंखे वठी अचिजो अॼु मुंहिंजी धीअ जो बडे आहे त सभु मुहिंजा छाछा चाची मुहिंजो ॾेरु ॾेराणी सभु ॿार सभिनीनि सभु पंजवीह ॼणां अचिणा आहिनि त राति जो साई भाॼी पुलाउ ॾई वड़ा थिया साई चटिणी टिकी पकोड़ा पनीर जी भाॼी कोफ़्ता खणी ॿ टे शयूं ॿियूं ॾिसो तव्हांखे जे इन सां गॾु फ़ुल्का ॿुल्का सभु अथव वधीक तव्हां ॿुधायो

न न हू असां तव्हांखे ए न आहे ए न केरु कटे ॾींदो तव्हांखे माई पर तव्हां ख़ाली अची वञो ऐं तव्हां ॿुधायो घणी घुराइणी आहे त ओतिरो असां घुराए रखूं भींडियूं पटाटा बि ठाहिणा आहिनि अच्छा ऐं अं पनीर घणो पनीर घणो हा हा हा अच्छा अच्छा ऐं ॾई वड़न जी दालि घणी पुसाइणी आहे हा घणी अच्छा अच्छा अच्छा त हा हा हा उहो चवांस थी माई ईंदी त हाणे जेकी सफ़ाईअ वारी हुन खां थोरो कराए रखंदसि बाक़ी थोरो अची तव्हां कजो ऐं धाणा मिर्चु विर्च तव्हां ॾ तव्हांखे चवां थी न मदद लाइ कंहिंखे वठी अचिजो त आलू भींडियूं वींडियूं कटे ॾींदव थोरो घणो जेको कराइणो आहे पालक धाणा सभु असां साफ़ु कराए रखंदासीं ऐं चटिणी वटीणी लाइ गिदामिड़ी पुसाए थी रखां त तव्हां गिदामिड़ी उहो सभु करे थी रखां जेतिरो थी सघियो बाक़ी अची अटो वटो तव्हां पाणेई ॻोहिजो ऐं फ़ुल्का वुल्का ते ऐं आलू लाइ टिकीन लाइ तव्हां खणी ओॾीमहिल आलू वालू बॉईल कजो जेको ॾिसो अथव पंहिंजे हिसाब सां ख़ाली भॼी ई नाप ॿुधाए छॾो ऐं मिठे में छा ठाहींदा दीदी तव्हां कहिड़ो सूजी न कुझु गुलाब जामुन खणी ठाहे छॾिजो न खणी त न उहो साई भाॼी पुलाउ त वरी पहिरीं हलु ठीकु हूं हलो ॾिसां थी जेको मिलनि या गेवर या कुझु चवान थी खणी वठी ईंदा हा बाक़ी तव्हां इहो ठाहींदा न साई भाॼी पुलाउ भींडियूं पटाटा पनीर जी भाॼी टिकियूं पकोड़ा चटिणी ऐं चटिणी बि हूअ मिठी बि ठाहिजो ॾई वड़नि सां गॾु माण्हूं खाइन था शौंक़ु सां सभु ॼणां हा हा अच्छा अच्छा ठीकु ठीकु आहे हा अदरक अदरक त पई आहे अदरक पई आ मिर्च पिया आहिनि मसालो पियो आहे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे ॿियो कुझु ॿियो कुझु जेको घुराइणो हुजे त ॿुधाए छॾो अॻोपो उथे त पोइ वरी उन हिसाब सां हिक साथ घुराए छॾूं न न न हिसाब में छो घणियूं शयूं थियूं थी वञनि न पोइ त माण्हूं सभी खाइन थी नास्तो त हा फ़ुल्के ए हिसाब सां फ़ुल्को वुल्को खाइ नास्तो थोरो घणो खाइन था न त पोइ वरी घणो कोन्ह थींदन न इनजे करे त थोरो हिसाब में ठीकु आहे त अची वञिजो टाइम सां हा हा हा हा हा हा हा उहो वांदो कोन्हे पर हिसाब जी रोटी ठाहिजो घणी वधे बि न बचे न ए न भई हिसाब सां पूरी थी अचे हलो जय जय झूलेलाल हा हा जय झूलेलाल जय झूले